میں شادیوں میں جا کے بہت لطف اندوز ہوتی ہوں میں وہاں جا کر بہت خوش ہوتی ہوں کیوںکہ بہت پرانے میرے عزیز کزنس مجھے ملتے ہیں جو کئی سالوں تک دو سال تین سال تک نہیں مل پاتے تو شادی ہی ایک موقع ہوتا ہے جہاں ان سے ملاقات ہو پاتی ہے اور ان سے کچھ گپے شپے ہوتے ہیں ہلدی جب ہلدی کا وقت ہے جو ہلدی میں قلر پیلا قلر پہنا جاتا ہے اور جب وہ گانا لگایا جاتا ہے ہلدی لگاؤ رے بنو کا گورا بدن چمکاؤ رے اور وہ مہندی جس میں مہندی ہی کے کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے ہرا وہ ماحول اس وقت کا اور جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو یہ اداسی سب کے چہرے پہ چھا جاتی ہے الوداعیاں کی تیاری کی جاتی ہیں کہ کہ اس کو دعائیں دی جاتی ہیں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں بہتر جائیں اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں